उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में स्थित है वहाँ के लोग ट्रेनों में अक्सर मिलते हैं लड़ने के तैयार रहते बस सीट नहीं देते चना वगैरह भूँज के खाते हैं पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पहनावा कुछ अलग होता है उनका मौसम तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है अधिकांश पॉलिटिक्स वहीं से शुरू होती हैं क्योंकि वहाँ पे दो सौ के ऊपर सीट हैं इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ के कई लोग राजनेता हैं हैं भूगोल स्थिति के हिसाब से वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है वहीं पे अधिकांश धार्मिक स्थान भी हैं अयोध्या वगैरह चित्रकूट आधा मध्य प्रदेश आधा उत्तर प्रदेश में है हैं राजनीति वहाँ की बहुत तेज हैं साक्षरता भी ठीक हैं पहाड़ वगैरह अधिक हैं वहाँ पे बात आई केरल की दक्षिण में केरल की केरल श्रीलंका के नज़दीक हैं है भारत के ही राज रामेश्वरम मंदिर हैं कत्थककली डांस वगैरह वहाँ का भोजन केला के पत्ते पे खाते हैं इडली डोसा सांभर भटूले छोला भटूरे वहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर तो केरल में ही दक्षिण में ही हैं महिलाएँ सबसे ज़्यादा साक्षर दर वहीं पे केरल केरल में हैं भौगोलिक स्थिति सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती हैं चंगल वन हरियाली वहाँ की देखने लायक होती हैं एक बार अगर अवसर मिले तो मैं केरल घूमने जाऊँगा उत्तर प्रदेश तो नहीं क्यों केरल में बहुत देखने लायक चीज़ें हैं लेकिन अभी भी कुछ वहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है उनपे पिच्चर बनी है केरला वहाँ के लोग जबरदस्ती मतलब सुना है आदमी लोगों को मुसलमान बना रहे हैं हिन्दू से और भी कई बातें हो रही हैं केरल लेकिन फिर भी एक बार मैं केरल घूमने जाऊँगा केरल साक्षर दर में फ़श्ट है मौसम में भी बहुत अच्छे हैं कपड़े वहाँ के लुंगी पहनते हैं लुंगी पैजाम पहनते हैं भोजन इडली डोसा सांभर छोले भटूरे